मेरा नांऽ जसवंत सिंह ऐ में परमंडल पाडल दा रौह्ने आह्ला ऐ ते परमंडल तीर्थ स्थान ऐ ते उत्थें लोग दूर दराज दे आंदे फुल्ल शुल्ल प्रवाह्नै आस्तै एह्दे च मस्सेआं होंदियां बारां मस्सेआं होंदियां साल दियां बड्डे ब़ड्डे मेले होंदे एह्दे च ज्हारा स्हाब दुनियां आंदी ऐ एह्दे च ओह् जेह्ड़े लोग जेह्ड़े मस्सेआ पर पैह्ले दिन आई जंदे लोग स्नान करने आस्तै शिव जी दा मंदर ऐ जेह्ड़े एह् मंदर न जेह्ड़े कोई पंज सौ इक इक मंदर ऐ ते इस्सै च गै लोग जेह्ड़े देवक जेह्ड़े शनान करियै अपने जल मंदर च करियै कोई गवै गी पूड़ियां खलांदा कोई बावे बूवें गी पूड़ियां अपना दान पिंड करदे जेह्ड़े होर जेह्ड़े पिछले लोक न इं'दे जेह्ड़े दादे परदादे इंदियां सारियां जेह्ड़ियां इं'दा पिंड पानी जेह्ड़ा इत्थें लोग मस्सेआ गी करवांदे न ते एह् परमंडल जेह्ड़ा बड़ा बड्डा मेले न एह् हर म्हीनै च इक मेला औना जेह्दे च दस ज्हार बीह् ज्हार कोई मेले च पंजाह् ज्हार दुनियां बी आंदी जेह्ड़े बड्डे बड्डे मेले होंदे सोमवार जेह्ड़ी मस्सेआ होंदी ऐ एह्दे बिच्च लक्ख लक्ख दुनियां आंदी ऐ होर एह् देवका एह्दे बिच्च गै पूरे लोग जेह्ड़े न्हौन न्हून इत्थै गै परमंडल गै आना लोकें जो बी निक्की मुट्टी गल्ल होऐ ओह् बी परमंडल गै ते एह्दे कन्नै इ'यै गुप्त गंगा जेह्ड़ी ऐ उत्तरबैह्नी होर उत्तरबैह्नी बी इ'यै मस्सेआं जेह्ड़ियां म्हीनै दियां बारां होनियां इनें मस्सेआं उप्पर गै एह् कम्म काज़ जेह्ड़े लोग बड्डे बड्डे मेलें च करदे इनें लोकें कोई पैह्लें दे साधन निं ऐ हे ओह् मेले बिच्च गै ध्याड़ी धूड़ी लाइयै गजारा करवांदे ते एह् मेले हर म्हीनै दे बाद इक मेला इ'यां गै जि'यां परमंडल उत्तरबैह्नी च गै होना इनें मेलें ई गै लोहाइयें ई पिंड दान जिन्ना बी ऐ राशन सारा किश दकाना परा जाइयै हृोर एड्डे बड्डे मेले होने न ते इ'यै जेह्ड़े टूरिस्ट आइयै फिर उत्तरबैह्नी दे कन्नै गै मानसर ऐ बड़ी बड्डी डल झील ऐ एह्दे बिच्च किश्तियां टूरिस्ट सारा किश एह्दे बिच्च गै एह् औना मंदर मानसर बी बावा कालीवीर दी जगह जिसी साढ़ा कुलदेव ऐ सारे लोग अपना घरें बिच सारें दे घरें च उ'ऐ बावा कालीबीर जेह्ड़ा कुलदेव ते लोग पूरे मानसर जेह्ड़ा डल झील ऐ परदक्खन करदे कोई पंज किलो मीटर एरिया ओह् एह्दे बिच्च त्रै परदक्खना करदे लोग एह्दे आस्तै गै लोग मानसर जंदे डल झील दिक्खनै आस्तै परदक्खन करने आस्तै बावे आस्तै मत्था टेकने गी ते साढ़ा अपना कालीबीर बावा ऐ लोग मानसर बावे ई सारी दुनियां मनदी ऐ एह् बावा मानसर ते इ'यै सरूईंसर दे बिच्च इ'यै बावा मानसर सरूईंसर च बी इ'यै होर मानसर च बी इ'यै बावा सरूईंसर बी जेह्ड़ी डल झील ऐ जेह्ड़ा सारें जेह्ड़ा बड़ा बड्डा मानसर दा कोला मानसर बड्डा सरूईंसर ओह्दे कोला थोह्ड़ा लौह्का जेह्दे बिच्च बी लोग परदक्खन करदे होर टूरिस्ट जिन्ना जेह्ड़ा उत्थें सब कुछ ऐ बैठने ई खड़ोने आस्तै बनी दियां हवेलियां बनी दियां रेस्टोरेंट बने दे सब किश ऐ लोकें आस्तै ऐ फेस्लिटी ऐ उत्थै सारी दी सारी एह् मेले सरूईंसर च सरूईंसर च चार साल बाद जेह्ड़े उ'नेंगी मनवास आक्खे जंदे इक दो म्हीने जेह्ड़े मेले होंदे न हर ऐतवार मेला होंदा सरूईंसर दे बिच्च अट्ठ मेले होंदे सरूईंसर च ते मानसर च एह् मेले अट्ठ मेले होंदे न